आंथ' जेनेबा आंनि जोनोम गामियानो दतमायावनो जाखाबाय जेब्ला आङो मिथिगौ

फुराना फुरानानि सोमोन्दै नोङो मिथिनो लुबैबायब्ला आं आंनि नोजोराव सासे हिन्जाव आर्थिस्टनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो बुंथिनो सानबाय जायनि मुङा मोनसेया दांखो लोदो आरो गुबुन मोनसे मुंबावआ जाबाय गुनुबथि गुनुबथि ब्रह्म दा ओरैनो बेयो आंनि बिबाजैबो जाखायो खाथि सिनायलायखानाय बियो औ बिखौ ओरैनो बर' हारिनि गेजेराव बर' खुगा मेथाइनि मादार थामहिनबा बिमा महरै बिखौ मिथिगौ आरोखि खुगा मेथाइ गायो दासिमबो बियो नांथाबनानै दं दा बियो मेथाइ खन्नायनिबो अनगायैबो हा गोबां बिदिनो सावथुनफ्रावबो बाहागो लायो बाहागो लायो नोंथाङा बिनि माखासे हिट माने मुंदांखा सावथुनफोरखौ नुदों ना नुवाखै जेनेबा मोननैसो आं बुंथिनो साननोसै आंबो इसे बावदब्बाय गोदोनाथ' जेनेबा बबा सभाबाव लादोंलै बियो आलाइस्रिआवबो लादों आरो बावलाय लांबाय आं ओरैनो बियो गुबै फावगिरि नङा बियो लायो जाहैबाय नख'रनि गारजेन गारजेन गारजेन हिसाबै गारजेनाथ' बिमा जेनेबा मोनसे बिनि मिथिसारनाय सावथुननि मुंखौ आं बुंनो नागिरदों जेरै गोथार गोथाराव बियो बाहायगिरिफोरजों जथेस्थ' बाखनाय जानाय बिदि रलखौ लानो हादों आरोखि औ बिनि अनगायैबो गोदोनिखौथ' आं इसे आगोलावनो बुंखांखाबाय बबेयाव बबेयाव बियो बाहागो लानो स्टार्ट खालामा आरो बियो जेनेबा फावखुंगुर माने जायखौ इंराजियाव एक्ट'र होन्ना बुङो बिनि बिमा बेरा फार्सेथिङै फावखुंग्रि जायखौ इंराजियाव एक्ट्रिस होन्नानै बुङो बांसिनै बियो बेयाव पार्ट लायो बेनिफ्राय बियो न'खरनि सासे गोहोगोरा हिसाबै बियो फाव लायो गाव जेखौ माबाबाय सानबाय बिखौनो बे एमब्रा आब्रा जाफुंजानो लुबैयो आरोखि दे दे दे दे